بچوں کے لیے صحیح عمر ڈرائنگ بنانے کی یا پینٹنگ کرنے کی جو ہے میرے حساب سے بیس سے تیس سال تک بیس پچیس سال کے عمر بہت اچھی ہوتی ہے کیوں کہ اس میں بچے کا ذہن بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت تیز ہوتا ہے اس میں بچہ اچھے سے سمجھ پاتا ہے کہ کیسے بنانی ہے کیا کرنا ہے کیوں کہ نظر اس ٹائم پہ اتنی تیز ہوتی ہے بچے کا ذہن بھی ایک دم کسی بھی چیز کو ایک بار دیکھنے پہ بہت دماغ میں فٹ کر لیتا ہے ایک دم ذہن میں بیٹھا لیتا ہے تو اس کو جو ہے بیس پچیس سال کی عمر اتنی اچھی ہوتی ہے کوئی بھی چیز دیکھ کر وہ پینٹنگ کر سکتا ہے اس کو بنا سکتا ہے ڈرائنگ میں چھاپ سکتا ہے اور اس کی پینٹنگ بنا سکتا ہے کسی بھی چیز کو ایک بار دیکھ لیتا ہے اس عمر میں تو بچہ بیس پچیس سال کی عمر میں جلدی سے کوئی چیز یاد کی ہوئی بھول نہیں پاتا تو یہ عمر اتنی اچھی ہے میرے حساب سے کہ اس میں انسان کوئی بھی کسی بھی چیز کو دیکھ کے اور اس کی پینٹنگ بنا سکتا ہے اس میں ذہن اچھا ہوتا ہے بچہ صاف ستھرا ذہن رہتا ہے اور سب کچھ پڑھ لیتا ہے اور لکھ بھی لیتا ہے تو وہ پینٹنگ بھی کر لے گا اور ڈرائنگ بھی بنا لے گا